جی ہاں دوائیوں کے متبادل ذرائع جیسے آیروید سدھا اور ہومیوپیتھی جیسے دوائیوں سے ہم واقف ہیں اور ہم ہسپتالوں کے دورہ کرنے کے مقابلہ میں نظام کے ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں